हमरा तऽ सबसँ खाना मस्त लागैत छै खीर सेवइ पूरी खीर पूरी सबसँ मस्त लगैत छै आओर आओर खीर आओर सेबइ सेबइ सबसँ हमरा मस्त लगैत छै जब मम्मी मम्मीके हाथ से जब खाना खाय छियै तऽ मस्त लगैत छै खाना खायमे बाहरसँ अच्छा तऽ घरमे खाना खाय लऽ मिलैत छियै जब भी घर जाय छियै तऽ मम्मीके हाथसँ दो चीज तऽ जरुर खाइत छियै खीर पूरी सेवइ एक टाइममे खीर खाए छियै तऽ आओर दूसरा टाइममे तऽ खीर पूरी खाे छियै आओर मम्मीके हाथके सबसँ खाना मस्त आबैत छै तऽ आलू परोठा आलू परोठा हमार सबसँ बहुत अच्छा खाना मानै छियै बाहरसँ अच्छा तऽ बाहरमे तऽ खाए छियै तऽ मजा नहि आबैत छै खाएमे जब मम्मीके हाथसँ खाना खाए छियै तऽ सबसँ मस्त आबैत छै मम्मीके हाथसँ खाना खानेमे सबसँ मस्त आबैत छै से खीरमे सिर्फ दूध दए छै किशमिश दए छै काजू दए छै बदाम दए छै चीनी दए छी बहुत किछु मिलाए कऽ आओर प्यार भी मिलाबै छै तऽ सबसंँ मस्त बनैत छै खीर एंड जब सेवइ बनाबैत छै दूध दए छै सेवइ दए छै किशमिश दए छै इलायची दए छै एंड इत्यादि प्रकारके चीज भी दए छियै सेवइमे आओर जब पूरी जब बनाबै छी गोल गोल ओ तऽ सबसँ मस्त आबै छै ई हमर तऽ सबसे फेवरेट खाना छै खीर पूरी जब पूरी बनाबै छथि मम्मी नमकीन डालए बोलै छियै तब नमकीन दए छियै खस्ता बनाबै छियै ओ भी खानेमे बहुत मस्ती आबैत छै लेकिन सबसँ हमरा खानामे खीर पूरी सेवइ सेवइ सबसँ मस्त आबैत छै खाएमे मम्मी हाथसँ खाना खाए छियै एंड जब आलू परोठा जब बनाबै छै इसमे ओ तऽ सबसँ हमरा प्रिय छै सुबहके खाना ब्रेकफास्टमे सबसँ ब्रेकफास्टमे हम इएह खाए छियै जब भी हम घर जाइत छियै यहाँ होस्टलसँ तब हम सुबहमे आलू परोठा होना चाही एंड खीर होना चाही आओर शाम मे तो सेबइ तऽ निश्चित होय सेबइ तो हमको खाना ही है आओर सबसँ हमरा मम्मीके हाथसँ चाय पियैमे बहुत मजा आबैत छै चाय कॉफी सबसँ फेवरेट हमार हय चाय कभी कभी चाय पियै छियै मम्मीके हाथसँ सबसे प्यार मिलाए कऽ दए छै